आङो जेनेबा आं हिसाबै इयुन जोलैखौ आङो माबायदिहाय जेनेबा सुबुरुन होलांनांगौ बा इयुन जोलैनो मा बिथोन होलांनांगौ होनोब्लाथाय आं सानो जेनेबा जों बर' हिसाबै जोङो गावनि राव हारिमु धोरोम खान्थिफोरखौ जेब्लायबो मान सनमान होनांगौ जेब्लायबो जोङो बर' हारि हिसाबै जों गोदोनिफ्रायनो मोनसे नेम खान्थि दंखायो जेरै गाननाय जोमनायानो जा जानाय थानायानो जा फुजा खेराइयानो जा जायखि जाया बिथिङाव जो जेनेबा निजा बर' हारि हिसाबै जो मोनसे मानि नेम खान्थि हिसाबै जों गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो बेफोरखौ जाहाथे दानि इयुन जोलैफोराबो गोदोनि जों जि आबै आबौआ जोंनो नेम खान्थि खालामनानै होलांबाय जेनेबा जों बर' हिसाबै जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय जों गोदोनिफ्रायनो दाव अमा फिसिग्रा मैहुर खालामना जाग्रा जों बर' हिसाबै बेफोरखौ जोंफोरा गोदोनि आबै आबौआनो जोंखौ सिखायखालांनाय ओंखायनो जोङो बर' हारिनि नेम खान्थिखौ बर' बिमाखो नेवसिया लासिनो जोङो हदाय मानि जों नेम खान्थि हिसाबै जों मानिलांजाबाय थानो आं लुगैयो आरो आं सानो इयुन जोलैखौ नै दायो हदाय मानि जोंनि गथ' गथायफोरा फिसा फिसौफोरा जोंनि जोंनि मान हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय लेखा फरा फरायनायाव गोबां गोसो होनांगौ लेखा फरा उन्दैनिफ्रायनो जों गियान सोरजिनानै बिमा बिफाया जि गियान होयो बेफोर गियानफोरखौ जोङो मानिनानै सलिनो नांगौ बा सिखायनानै लानो नांगौ बांसिनानो दानि हौवासा हिन्जावसायानो जा जेनेबा गाननाय जोमनायफोराव गोबां जों फाराग नुयो नाथाय गानोब्लाबो जोमोब्लाबो जों जि समाव जि गाननांगौ बेफोरखौ गानजानो आं सुबुरुन होयो बा आं बिथोन होयो बर' हिसाबै जों जोंफोरा दख'ना दं दख'नाफोरखौ गानजानो आं लुबैयो आरो लेखा फराफोरखौ आं उन्दैफोरखौ मोजांहाय फरायनानै गोरों गोरा जानानै जोंनि राव हारिमुखौ रैखा खालामनो थाखाय आं खावलायो दानि हौवासा बा हिन्जावसाफोरा गासैबो अखल मबेलावल' जेनेबा मुखुब जानानै थायो जाहाथे बेफोरावल' थायालासिनो जोंनि राव हारिमुखौ लाखिनायनि साफ्रोमहाबो बिबान दं जखन बयबो जाहाथे जोंनि राव हारिमुखौ बासायनो थाखाय उन्दै गेदेर गासिबो जोङो खौसे जानानै जोंनि राव हारिमुखौ हदायबो रैखा खालामनो नांगोन आंनि उन जोलैखौ सुबुरुन होनाया बेखिनियानो